اور دیشوں سے زیادہ ہمارے دیش میں تعمیل بہت تعلیم بہت اچھی ہے یہاں کیوں کہ بڑے بڑے مدرسے کھل گئے ہیں یہاں پر بڑے بڑے مدرسے کھلے گئے ہیں جسے علی گڑھ یونیورسٹی ہے دیوبند مدرسہ ہے بہت بڑا ہے یہاں پر تعلیم کا بہت اچھا انتظام کرا گیا ہے ہر بچے کو اردو آتی ہے زیادہ تر بچوں کو اردو آتی بڑے بڑے مدرسے ہیں یہاں سب بہت اچھا ہے مطلب اردو کو بہت ترجیح دی جاتی ہے اردو لینگویج بولی بھی اردو زبان جو ہے وہ بولی بھی جاتی ہے یہ لینگویج ویسے بھی بہت اچھی ہے اور یہاں پر سارے بچوں کو زیادہ تر اردو آتی ہے بہت بڑے مدرسے ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پہ اردو سیکھائی جاتی ہے حفظ کرایا جاتا ہے قرآن شریف